हमारे लखनऊ लखनऊ जिले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं सबसे पहले हमारे लखनऊ का दशहरी आम दशहरी आम के बारे में हमारे यहाँ बताते हैं कि हमारे यहाँ एक दशहरी गाँव जो मलिहाबाद क्षेत्र में पड़ता है मलिहाबाद तहस तहसील में काकोरी के पास हमारे यहाँ पर जितनी भी ऊँचे जहाँ पर पानी के साधन नहीं हुआ करते थे उस समय आम के पेड़ लगाए जाते थे आम के अमरूद के जहाँ पर पानी के साधन नहीं थे केवल वहाँ पर उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पर हमारे यहाँ पानी के साधन अच्छे थे वहाँ पर हमारे गन्ने की खेती होती थी ज्वार ज्वार बाजरा इसकी खेती के जहाँ पर पानी के कम संसाधन थे वहाँ पर बरसात के सहारे ज़्यादातर उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या हुआ कि लोगों ने फिर सोच लिया जब पानी की समस्या खड़ी हुई तो लोगों ने अपने फसलें भी बदलनी शुरू कर दी उड़द मूँग मसूर अरहर इस तरह खेती करते थे उसके बाद धीरे धीरे धीरे करके पानी किस पानी का साधन जहाँ पर नहीं वह बना पाए लोग वह तो वही प्राकृतिक चीज़ें जो बरसात के सहारे बोते थे उसके बाद में हमारे यहाँ तालाब जो थे तालाबों से सिंचाई किया करते थे तालाब से सिंचाई करते करते आज इतने तालाब हमारे यहाँ खुदाई हो चुकी है नरेगा के माध्यम से पता लगा वहाँ में तालाबों में जो ऊपरी सतह थी मिट्टी जमी उसके नीचे बालू निकल आई है बालू निकलने के बाद पानी भी नहीं रुकता सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम है हमारे लखनऊ जिले के अंदर कि मिट्टी की ऊँचाई के हिसाब से ऊँचाई या गहराई के हिसाब जहाँ पर पानी के साधन नहीं वहाँ पर कौन सी फसलें बोई जाएँ कौन सी बागवानी की जाए जिसमें पानी कम लगता है और कौन सी जहाँ पर पानी के साधन हैं वहाँ पर कौन सी खेती की जाए कौन सी बागवानी की जाए उस हिसाब से देखना चाहिए तो हमारे यहाँ जिस तरह से मलीहाबाद क्षेत्र ने चयन किया है माल ने चयन किया है उसी तरह से हमारे लखनऊ के जितने भी ब्लाक हैं वहाँ पर शोध किया जाए कि कौन सी फसलें कहाँ पर किस लायक है और कहाँ वहाँ पर कैसी ज़मीन है कौन सी चीज़ें वहाँ पर प्राकृतिक हो सकती हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ चयन किया जाए इस तरह से हमारे जिले की भलाई भी है और गोमती नदी जो हमारे यहाँ निकली है उससे उसमें इतना पानी ही कभी नहीं पूरा होता है कि उससे फायदा उठा पाएँ केवल लखनऊ शहर के लिए ही पानी नहीं पूरा होता तो हमारे यहाँ प्राकृतिक साधन इतने कहाँ अच्छे हैं तो केवल प्राकृतिक साधन हमारे यहाँ के यही है कि प्राकृतिक सम्पदा पेड़ पौधे फसलें ऐसी बोई जाएँ जिससे और उसका अच्छा गौरमेन्ट उसकी खरीददारी भी करे उसके बाद में अच्छा रेट भी मिले तो करेंगे नहीं तो यहाँ प्राकृतिक सम्पदा की खेती ही नहीं करेंगे लोग अन्य प्रदेशों में हमने देखा है कि वहाँ पर जो है उसी तरह से खेती करते पहाड़ों पर अपने हिसाब से खेती हो रही हैं वहाँ पर बागवानी हो रही है जहाँ पर पानी के साधन नहीं वहाँ पर भी पेड़ लगे हुए हैं चीड़ देवदार तरह तरह की यहाँ पर पुरानी सरकारें आईं जिधर चाहा उधर जो को देखो वही कटवा पटवाकर कर फेंक दिया उसके बाद में वातावरण इतना दूषित हो रहा बरसात नहीं हो रही कहीं गर्मी इतनी बढ़ रही कहीं जाड़ा इतना हो रहा इसके ऊपर गौ पर गौर ही नहीं किया तो हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ पता लगा हम लोग जब छोटे थे उस समय पैंतीस अड़तीस के आस पास टेम्परेचर हुआ करता था इस समय पता लगा चालीस पचास बावन पचपन तक हो रहा है यह इस साल जो है दो हज़ार चौबीस में पता लगा लखनऊ का टेम्परेचर अड़तालीस उनचास पचास के आस पास पहुँच रहा है तो है किसलिए जितनी गर्मी की एनर्जी पेड़ों में खींचने की क्षमता हुआ करती थी वह सारी एनर्जी जो है वातावरण में फैल रही है इस इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाने चाहिए हर मकान के आस पास एक पेड़ होना बहुत ज़रूरी है शहरों के अंदर पीपल बरगद और पकड़िया के पेड़ होने बहुत ज़रूरी हैं हर कस्बे हर मोहल्ले के अंदर एक दो सरकारी जो रोडें हैं हाईवे इनके आस पास जिस समय हमारे यहाँ लखनऊ से सीतापुर दिल्ली के लिए हाईवे बनी वह जब पेड़ कटे उसके बाद में दूसरे वर्ष बहुत गर्मी पड़ने लगी आस पास यहाँ तो हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने और गाँव वालों ने अन्य गाँव वालों ने भी गौर किया और कहने लगे इसीलिए गर्मी हो रही है जो ट्रकों का धुआँ हुआ हुआ करता था वह धीरे धीरे करके अपने तरफ फैल रहा है इसलिए गर्मी ज़्यादा हो रही अब यह पेड़ जितने हैं अब नए लगाएँगे तैयार हो रहे इनके तैयार होने में कितना टाइम लग जाएगा लगेगा अब फिर गौरमेन्ट की कोई नई इस्कीम आ जाती फिर कटवाने लगते हैं तो उनके कम से कम दीर्घ दीर्घकालीक कुछ ऐसी योजनाएँ होनी चाहिए कि दस बीस पचास सौ साल दो सौ साल चले तो कम से कम अब बरगद के पेड़ हैं काफी दिन तक दो दो हज़ार वर्ष कलकत्ता के जीव म्यूजियम में लगे हुए हैं तो जिनकी ज़्यादा उम्र होती है अब गाँवों में अगर वही आफ़त कोई आ जाए इतनी गर्मी पड़ने लगे तो पहले चौपालें होती थी पेड़ लगे होते थे उसके नीचे बैठ जाते थे अब इस समय पेड़ भी लोग नहीं लगाते पेड़ के ऊपर गौरमेन्ट भी कुछ नहीं करती केवल नाम मात्र के लिए बता देते हैं कि हाँ पेड़ लगा दिया लगा दिया कुछ नहीं